ہیلو کیا میری بات الیکٹریشین سولنکی سے ہو رہی ہیں جی مجھے اپنے گھر کی مٹنگ کرانی ہے کیا آپ کرتے ہیں میرا پانچ منزل کا گھر ہے اور میں اس میں فٹنگ کرانا چاہتی ہوں آپ ٹھیکے میں کرتے ہیں یا دہاڑھی پر میں ٹھیکے سے کرانا چاہتی ہوں تو کیا آپ کر سکتے ہیں تو کیا آپ سامان اس میں دیکھیں ہوئے مطلب سامان آپ کا ہی ہوگا یا صرف لیبر آپ تو آپ کام کیسا کرتے ہیں آپ نے کہیں کام کیا ہے تو آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کوٮٔی شکایت کبھی آپ ٹھیکے میں کتنے چارجز لیں گے کتنے اور کتنے جلدی آپ کام کر سکتے ہیں مجھے اپنے گھر میں جلدی ہی سے ہونا ہے تو آپ کتنا ٹائم لے لیں گے پانچ منزل کا آپ ایک بار کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے مہینہ بھر پلیز تو وہ سامان آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سامان نہیں لیتے ہیں سامان آپ کو دینا پڑے گا اب سارا پہلے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی چاہیے مطلب آپ سامان ہاں ہاں آپ ڈیٹیل بتا بتانے ہوگے نا آپ کو کیا کیا سامان چاہیے ہوگا آپ کو ڈیٹیلس دینی ہوگی نا پہلے ہمیں تو پھر بتائیے کیسے کرنے کر سکتے ہیں ہم ڈیٹیلس آپ کب تک دیں گے کیسے آپ کو ایڈوانس دینا ہے آپ پیسے کیش میں لیں گے یا پھر آنلائن میں ہفتے ہفتے نہیں کر سکتی منتھلی میں آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں ففٹین ڈیز میں اوکے میں ٹرائی کروں گی تو آپ بتائیے آپ لسٹ کب تک دے دیں گے آپ ہمارا